आ इसकुलमे शिक्षा सिलाई शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा मुर्गी पालन पशुपालन पढ़ाइ होबऽ के चाही पढ़ाइ ओसब शिक्षा के पढ़ाइ बताओल जेतै तब जाकर बच्चा जब पढ़ लिख कर बर हो जेतै हुनका कोइ बिजनेस करऽ के होतै जैसे की सिलाई मुर्गी पालन पशु पालन कोइ भी काज करऽ के होतै तब ओ अपना पढ़ाइ के बेसिस पर ओ काज कर सकै छै आओर उस पढ़ाई के खातिर इसकुलमे कोइ शिक्षक उपलब्ध ना छै जाहिके कारण ओ पढ़ाइ ना हो सकै छै एहि खातिर सरकार के चाहिए ओ शिक्षक के व्यवस्था करय के चाहिए आओर उस पढ़ाई के शुरू करबाबे के चाही हर चीज के ज्ञान होना बहुत जरूरी छै कोइ भी काज करऽके लेल शिक्षक ओकरा जानकारी प्राप्त देना बहुत जरूरी छै कोइ भी काज करतै पहिले ओकर जानकारी मिलतै तब ओ काज अच्छा से सफल रहै छै मुर्गी पालन करऽके पशु पालन करऽके सिलाई करऽके हर तरह के काम करे के एगो शिक्षा व्यवस्था के व्यवस्था करय के चाहिए जे कारण शिक्षक के ओ व्यवस्था पे बच्चा के ज्ञान मिलै आओर आगे जाके ओ बच्चा ओ काज कर सके